खैना गोदानफोरनो जोङो हाबायाव संसार जानायाव सोलिनाय मुवा बेसादफोरखौ हायो जेरै ओह थोरसि लथा सि जोम थाखा फैसा बेफोरखौ हैनाय जायो आरो जोथुबफोरखौ गोदोनि समाव बांद्राय हरनाय जायामोन दा बे सोलिनाय मुगायाव एसे बांसिन हरनाय जायोसै जेरै सना रुफा आरो बायदिसिना सोलिनाय जेरै पालें गद्रेस बेफोरखौबो हरफानाय जायोसै